हँ कथी कोन हँ हँ करै तऽ छियै की सब्जी लै के छै की

अभी तऽ आलू छै बीस रुपैया ओ तऽ अपने तोए जादे लेबहो अथी हिसाब सँ किछु कम हो जैतै करैला आरके भाव तऽ अभी बढ़ले छै पचास साठि सत्तरि तऽ नहिए ने मिलतै हँ तऽ जादे लेबहो जादे लेबहो तऽ कम होए जेतै

हँ तऽ सब ऊओ जादे लेबहो जैसे कि तऽ ओकरामे दश पॉंच कम होए जतै हमरो बचै नहि ने छै ओकरामे खाद पानि बहुते ने चीज लगै छै

रौदीके वजहसँ आठे रोजमे पानि देबऽ पड़ै छै ओकर सेबा ओतने करे पड़ै छै आ तैयो उपज कम भए गेल तऽ अपन तू लेबहो सब दिना लैत रहऽ तऽ दश पॉंच तऽ ओकरामे कम जरुरे ने होतै अइसन बात थोड़े छै कि एहिमे किरिया खाएके सामान थोड़े बेचै छी हँ

को हँ कोबी टमाटर मटर जे तू खोजबहो से सब सब्जी हमरापास मिलतै हँ ठीक छै जे लेबहो तब कम बेस तऽ होबे करतै जक्खन तोरा मर्जी तक्खन चैलि आहो हमरा हरदम रहै छै आदमी ओहिजा हरदम लागल रहै छै जब हमरा हरदम ओएह कामे करै के छै तऽ

हँ ठीक छै जब अपन आबऽ लगबहो तऽ जा जखने तोरा मर्जी जखने तू आदमी भेजहो दश किलो पॉंच किलो पचास किलो जे लहो सब मिलतै एहिजा ठीक छै रखु